आधुनिक युग मीडिया का युग है और आधुनिक युग में आधुनिक मानव के लिए जो मी मीडिया है वही आधुनिक मानव के हाथ पाँव हैं वही मनुष्य के सुनने के कान हैं कान हैं और वहीं मनुष्य के बोलने के साधन हैं मीडिया के अन्तर्गत हम टी वी को मोबाइल को समाचार पत्रों को आदि ऐसे सभी साधनों को रख सकते हैं जिनके द्वारा हम अपनी सूचना को एक बहुत बड़े जन समुदाय तक पहुँचाते रहे हैं तो ऐसे साधनों का उपयोग करके हम अपनी सूचनाओं को हम अपने विचारों को हम अपनी मान्यताओं को हम अपने विश्वासों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा सकते हैं और उनसे लाभ कमा सकते हैं उनके विचारों को जानकर या अपने विचारों के द्वारा दूसरों को लाभान्वित कर सकते हैं और जैसा कि है कि हमारे राज्य में मीडिया जो है वह स्थानीय अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा देती है तो जैसा कि सभी को पता है कि हमारे माननीय प्रधानमन्त्री मोदी जी ने मेक इन इण्डिया प्रोग्राम के तहत भारत के लोगों को और भारत के नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए और रोज़गार बनाने के लिए स्वतः ही रोज़गार अथवा अन्य साधनों के विकल्प प्रदान किए हैं जिसके द्वारा हम अपनी कार्यवाही और गतिविधि को पूरा कर सकते हैं इसी के अन्तर्गत मान लीजिए कि पाँच दोस्तों का एक समूह है जिन्होंने ख़ुद के उत्पादन का कोई लक्ष्य रखा मान लीजिए उन्होंने एक पेय पदार्थ का निर्माण करना शुरू किया अब इस पेय पदार्थ के निर्माण के लिए अब इस पेय पदार्थ के निर्माण के लिए कच्चा माल तथा अन्य दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता होगी और जब एक बार वह हमारा पेय पदार्थ बन जाएगा उसके बाद जब पूरा मतलब होता है वह होता है चीज़ों की सेल तो मीडिया हमारा एक ऐसा साधन है जो हमारे उस उत्पाद की जानकारी को दूर दूर तक पहुँचा सकता है और लोगों को उसके फ़ायदे और हानि के बारे में बता सकता है मान लीजिए अगर आज मीडिया का दौर न होता तो यह जो हमने पेय पदार्थ का उत्पाद बनाया है इसको दूर दूर तक इसके फ़ायदे के बारे में इसके नुक़सान के बारे में लोगों को कैसे बता पाते तो इस तरीके से जो मीडिया है वह हमारे स्थानीय उत्पादों को स्थानीय चीज़ों को दूर तक पहुँचाने में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में या हमारे या दूसरी चीज़ों को हमको जानकारी उपलब्ध कराने में बहुत ही योगदान करता है जो मीडिया है इसने रोज़गार के नए नए माध्यमों को खोला है जिस प्रकार हमने देखा कि जैसे ही कोरोना वायरस आया तो जो पूरी पृथ्वी थी वह सँकुचित हो गई उस समय में हमने देखा कि जो विद्यार्थी हैं वह पढ़ नहीं पा रहे हैं जो घर की औरतें हैं वह नए काम को सीख नहीं पा रही हैं कम्प्यूटर आदि का प्रशिक्षण पाने वाले जो बच्चे हैं वो प्रशिक्षण पाने में असमर्थ हो गए हैं उस समय हमने देखा कि मीडिया की कितनी बड़ी ताकत है यूट्यूब के माध्यम से अन्य ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से हमने यह देखा कि कैसे जो लोग हैं वह अपने कॉन्टेन्ट को तैयार करते हैं और लोगों को नि शुल्क जानकारी उपलब्ध कराते हैं इसके द्वारा जो हमारे देश की जनता है जो हमारे देश के बच्चे हैं जो हमारे देश की ग्रहणी गृहिणी हैं और जो हमारे देश के शिक्षक हैं वह नई नई जानकारी को जुटा पा रहे हैं और जो लोग इन जानकारी को हमारे पास पहुँचाते हैं तकनीक का उपयोग करके मीडिया का उपयोग करके उनको भी लाभ प्राप्त होता है इस तरीके से समय के बढ़ने के साथ साथ जो मीडिया है वह हमारे लिए हाथ पैर का काम कर रही है और लगातार हमको प्रतिदिन नए उत्पादों को नई चीज़ों के बारे में नए विचारों को जानने में सहायता प्रदान कर रही है और जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा समय के बढ़ने के साथ साथ जो युवा हैं मीडिया का अलग अलग तरह से उपयोग करके रोज़गार के नए नए साधनों को उपलब्ध करा सकते हैं मान लीजिए अगर कोई नया प्लान्ट लगाना चाहता है तो उसके बारे में या उससे सम्बन्धित जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम मीडिया का उपयोग करते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से विकिपीडिया के माध्यम से हम नई नई जानकारी पाते जाते हैं और उस जानकारी का प्रयोग अपने रोज़गार को अपने स्थानीय अर्थव्यवस्था को अपने स्थानीय उत्पादों को अपने स्थानीय उत्पादों को लगातार आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं जिससे हमारे देश का विकास होगा मोदी जी के मेक इन इण्डिया का जो सपना है वह लगातार पूरा होता रहेगा और जो हमारा देश है वह आत्मनिर्भर बनेगा और लगातार हम अपने देश पर निर्भर आत्मनिर्भर हो पाएँगे और जो हमारा युवा है वह अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा इस तरीके से हम लगातार काम को करते जा रहे हैं और जो मीडिया है वह हमारी सहायता करके हमको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है